राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा प्रणालीअ खे आर्थिक सहायता पब्लिक जी तुलना में प्राइवेट फ़ंडिंग आउट ऑफ़ पॉकेट ख़र्च वीमा कवरेज ॾाढा हूंदा आहिनि जंहिं जे करे उन्हनि खे क्वालिटी जी सुलभता कीअं प्रभावित कंदो आहे त इन में नवजीवन सुरक्षा स्वास्थ्य देखभाल ट्रस्ट राजस्थान स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन राजस्थान जो स्वास्थ्य देखभाल अधिकारु अधिनियम इन तहत इन्हनि खे सहायता ॾई वेंदी आहे ऐं उन्हनि जे सुलभता खे हीउ शयूं प्रभावित कंदियूं आहिनि